देखू देखू अगर अहाँ हमरासँ पुछबै वीडियो गेम हँ अवश्य हम वीडियो गेमसँ अवगत छी बहुत एहन वीडियोगेम यऽ गाड़ी वाला कार वाला आ नया नया जुगके नया नया वीडियो गेम पबजी भए गेल फ्री फायर बहुत बेटल ग्राउंड ई सब नाम अलग अलग आधुनिकतासँ ओतप्रोत वीडियो गेम सब निकलैत अछि आ अझुका जे किशोरा किशोर किशोर युवा सब जे छथि किशोरावस्थामे जे जी रहलखिन यऽ ओ सब बड़ा आकर्षित छथि ई सब गेमसँ लेकिन हम तऽ इहए कहब जे हम अवगत तऽ अवश्य छी लेकिन हम खेलनो छी एना नहि छै हम पबजी सब तऽ नहि लेकिन हम बच्चामे खेललए रही किछु साल पहिले हम खेललए रही कार वाला आदमीके दौड़ए रहए ओ वाला गेम खेललए रही हमरा नाम ओतेक बढ़िआँ नहि याद नहि यऽ आ हम ई सबमे रुचियो नहि लै छी आब किआकि हम समर्थक छी जे होइए शारीरिक खेल जे होइए ओकरा ओकर समर्थक छी हम जेना भए गेल बैट बॉल लए लिअऽ कबड्डी लए लिअऽ जे शारीरिक रूपसँ मेहनत कराबे आओर चुस्त दुरुस्त करए ओकर हम समर्थक छी ई सबसँ आँखि ताँखि खराब भए जाइत छै पता नहि किआ आजका युवा सब एकर पीछाँ पड़ल छै हम एकर समर्थक नहि छी